हेलो हँ कहू आहाँकेँ गाछ लेबऽक अइ हँ कोन कोन अहाँकेँ जे गाछ कोन लेब से अहाँ ने पसन्द करब जे कोन गाछ अहाँकेँ लेबऽके अइ तऽ पसन्द अहींँ ने करबै मालदहके लेब कि किशनभोगके लेब कि कलकतिआ लेब कि बम्बइ लेब अच्छा तऽ किशनभोगके तऽ आउ लऽ जाउ दाम दू सए रुपये गाछ बिक्री होइत छै दू सए देब कम करियौ तऽ अहाँ अपन आर कोनो गाछ लेबके अइ आएँ लिची रखैत छी हम आम रखैत छी नेम्बो सबके गाछ रखैत छी लतामके गाछ रखैत छी हँ ओहो दू सए रुपये डेढ़ सए रुपये देब आओर केना देब ओ कोनो हाथी घोड़ाके दाम छै ओएह दाम छै अहाँके पसन्द करब आएब तऽ देब हम गाछ सब चीजके गाछ हम रखैत छी फूल सबके गाछ रखैत छी हर चीजके हँ तऽ अहाँ आउ देब आहाँकेँ कम कऽ कऽ ठीक छै बेसी गाछ लेबै तहने ने हम किछु कम करब हँ हँ हँ से छैहे की बढ़िआँ गाछ पाइ एहिना लोक ठकई लइ छै कि लोक पौधा देलक नीक तऽ पाइयो लेलक हँ हँ देब की द हँ हँ दोकानपर आएब तहन ने हँ दोकानपर आउ पसन्द करू जेहन गाछ लेबऽके होएत तेहन लेब अपन बुझलियै अहाँ गाछ पसन्द करब जे कोन गाछ लेब हमरा पासमे तऽ कलकतिआ अइ बम्बइ अइ किशनभोग अइ मालदह अइ तहन तऽ पसन्द अइ हँ तऽ ठीक छै अहाँ आउ तऽ लऽ जाएब आ ठीक छै तऽ राखू फेर बादमे अहाँसँ बात करैत छी ठीक